हैलो हँ दीदी हमरा पूछना रहै छठि पूजा के बारे मे

हम हम छठि देखै लेल चाहै हियै लेकिन हम रहै हियै दिल्ली मे

कद्दू भात खनाइ जरुरी है

हँ

हँ हँ डूबता सूरज के डूबता सूरज के पूजा काहे लए करऽह हँ जानै हियै ठीक छै ठीक है दीदी कनीदेर बाद फोन करबै हमे